ہمارے گاؤں میں بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں اور ان کاروباروں کے ذریعہ تاجر اچھا خاصہ منافع بھی کماتے ہیں ہمارے گاؤں میں جانوروں کا نکاسہ لگتا ہے جیسے بکری بھینس گائے بیل وغیرہ ان نکاسوں میں جانوروں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں بہت ساری ندیاں اور تالاب پائے جاتے ہیں جن کے ذریعہ مچھلی کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں کھیتی بہت ہے تو یہاں پر اناج سبزی کا بھی کاروبار ہوتا ہے اور باغ بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں تو یہاں پھلوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے اور ہمارے گاؤں میں بہت ساری ڈیریاں بھی ہیں جہاں پر دودھ کا کاروبار ہوتا ہے